جی ہاں میرے پاس میں ایک ٹی وی شو دیکھتی ہوں جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اس شو کا نام کپل شرما شو ہے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میں زیادہ تر وہی دیکھا کرتی ہوں اپنے کھالی وقت میں اپنا کام سے فارغ ہو کر میں زیادہ تر وہی شو دیکھتی ہوں کیونکہ وہ شو بہت ہی زیادہ فنی ہے اس میں بہت فنی فنی باتیں کی جاتی ہیں بہت ہنسایا جاتا ہے لوگوں کو بہت سارے لوگ اس شو کو دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں اور اس شو میں کوئی بھی انسان چاہے اسے دیکھنے بیٹھ جائے کوئی کتنا بھی سیڈ ہو کتنا بھی دکھی ہو لیکن اگر اسے دیکھے تو ان کی باتوں سے وہ بھی ہنس جائے وہ اتنا زیادہ ہنسی اتنا فنی شو ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ اس لیے وہ پسند ہے میں زیادہ تر وہی شو دیکھا کرتی ہوں